شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہم پانی کے کاروبار کرنے والے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بڑی مقدار میں منرل واٹر کا جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں دستیاب کرائیں اس طرح سے ہمارا کام انجام پاتا ہے